हाँ मैंने पढ़ाई टैगोर शिक्षा निकेतन स्कूल में की थी मैं टेंथ क्लास मैंने वहाँ से पास की तो टेंथ क्लास में पढ़ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों के साथ खेलना भी अच्छा लगता था और टेंथ के बाद मैंने जब आर्मी का फोरम भरा तो मेरी टेंथ से आर्मी में जॉब लग गई और आर्मी में जॉब लगने के बाद मैंने वहाँ काफ़ी मुश्किलों का सामना किया और मुझे बॉर्डर पर भेज दिया तब काफ़ी परेशानी आई थी वहाँ पर खाने पीने और रहने में कब किधर से कौन आ जाए सब को सचेत रहने में काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है